मैथिलीके प्रचार प्रसार हमरा सब एना करै सकै छी मतलब कि जेना हमर सभ गाँव समाज या दोस्त यार जे मिलै छै ओकरासँ मैथिलिएमे गप करबै जँ मैथिली अगर ओ नहिओ बोलै छै तऽ हमे मैथिलिएमे ओकरासँ बात करबै ओकरो बोलबै तोहूँ एहने बोल एनहि बात कर एनहि कर जेना मैथिलिए हमरा सभके जेना प्रचार करै जेना प्रचार करैलए मोन हेतौ मतलब कोई परब त्योहार छै या होली होलै या किछु पैघ फंक्शन होइ छै गाँव घरके कोइ फंक्शन भेलै ओकरामे मैथिलीके कोइ गायक बोलाकऽ हमे प्रोग्राम करबाबै सकै छी मैथिली गीत उत गाइते तऽ वहाँ ओकरा सबके आदमी ककरो किछु सिख मिलतै फेर हमरासब मैथिली आगू बढ़तै मैथिली प्रचार प्रसार होइ जेतै हमर आओर ओकरासँ मैथिलीमे अगर हमरा कोइ किछु बोलिओ दै छै किछु उल्टो शब्द अगर बोलिओ दै छै तऽ ओतना आदमीके नहि लागै छै चलू चुप भऽ जै छै बोलके कोइ दिक्कत नहि छै आओर दोसर कोइ भाषामे बोलि दै छै तऽ बहुत आदमीके हिटमे आबि जाइ छै काहे बोललकै ई बात मैथिली एहन भाषा छै कि किछु अगर कोई टाइटोसँ बोलि दै छै तऽ हमरा सबके सुनैमे मधुरे लागै छै चलो भाइ जे बोलतै कोनो बात नहि छै बढ़िआँ बढ़िएसँ बोललकै मगर आओर सब भाषामे बोलै छै तऽ खराब लागि जाइ छै आदमीके मैथिली बस